औ मा खबर

अखाफोराथ' बिदिनोसै दानि अखाखौ आरो मा बुंबावनो आङो जोसा एसे खुबैबाय मायब्रा एसे खुबैबाय ओमफ्राय फुल फाख्रि एसे बावा एसे आनिफ्राय बै जोंहा गोदोनि माइमा माइया आं बेखौ गारथारालै बेखौ एसे खुबैबाय आनिफ्राय नै दा सरखारनि एसे एनै मोन्नाय रन्जित माइ मनेश्व'रि एफा एफा खुबैबाय

गायबाय नामा गायहांबाय नामा

आराम्ब' खालामसिगोन

न'खरफ्राव ओरैनो मोजां दङ' ट्रेकटरजों हालेवगोन ना मोसौजों हालेवगोनब्रा

नै आं मोसौजों हालेवला जोब्बायलै मोसौजोंनो गायजोबसै दे होम्बालाय